हाथ सँ बनल कपड़ा बहुत नीक होइत छै फेब्रिक भी बहुत अच्छा होइत छै हाथ सँ बनल कपड़ाके बजार मे रेडीमेड सँ कम दाममे मिल जाइ छै हाथ सँ बनल कपड़ा रेडीमेड के सिलाइ तुरन्त निकलि जाइ छै लेकिन हाथ सँ बनल कपड़ाके सी सिलाइ बहुत दिन तक रहै छै अपन पसन्दके डिजाइन भी ओहिमे आ अपन पसन्दसँ लऽ सकै छियै आओर अपन रङ्ग रङ्ग भी ओहिमे अपन पसन्दसँ लऽ सकै छियै अपन मोन मुताबिक साइज भी अहाँकेॅं मिल मिल सकैया आ ओकर फिटिङ्ग सही रहै छै आ आ ओहिमे पता रहै छै कि आ कोन साइज ककर रहै छै लेकिन रेडीमेडमे आ ओ साइज के कनिटा दिक्कत भए जाइ छै आओर ओहिमे कपड़ाके क्वालिटी भी कनिटा गड़बड़ भए इमहरसँ उमहर भए सकै छै आओर रेडीमेड कपड़ा के